میں نے بہت ساری ایسی اندرونی جو ہے منظر دیکھا ہے ایسا اندرونی منظر دیکھا ہے جس کی اطلاع جو ہے غیرمنصفانہ اور متعصبانہ طور پہ ہوئی ہے اور وہ خبریں جو ہے جعلی ہونے کے باوجود بھی شائع ہوتی رہی ہیں اور بہت تیزی سے شائع ہوئی ہے کیونکہ آج کا دور دورہ جو ہے وہ بہت ساری جعلی خبریں اس طریقے سے فیک جو ہے نیوز یہ ساری چیزیں جو ہے شائع ہوتی رہتی ہے اور اس کو لوگ جو ہے جو جس کو معلوم نہیں ہوتا جو بے خبر ہوتے جن کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا ہے ان خبروں کو جو جعلی خبریں ہوتی ہے فیک نیوز جو ہوتی ہے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اور جو ہے اس کے بعد جو یہ متعصبانہ بن جاتے متعصبانہ بننے کے بعد جو ہے بہت سارے جو سازشوں کا شکار بن جاتے ہے اور اپنا نقصان خود اٹھاتے ہیں اور اپنا خمیازہ خود بھگتتے ہیں اور خود خسارے میں چلے جاتے ہیں اور ایسی خبریں جعلی خبریں جو ہے بہت ساری جو شوسل میڈیاز کی جو آئیڈیز ہوتی ہوا کرتی ہے تو سوسل میڈیا کے اوپر جیسے یو ٹوب ہے فیس بک ہے اور بھی بہت سارے سوسل میڈیا کے جو فیلڈ ہوتا ہے اس میں بہت ساری خبریں ایسی ہوتی ہے جعلی ہوتی ہیں اور جو ہے وہ شائع بھی ہو جاتی ہے اور اس کو اچھے خاصہ ویوز مل جاتا ہے اور اس کے بعد جو لوگ اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتا بھی ہے اور خسارے کا جو ہے شکار بن جاتا ہے تو میری جو ہے ان سارے چینل والوں سے یہ عاجزانہ درخواست ہے کہ اگر ایسی ہی فیک آئی ڈیز سے اگر ایسی جعلی خبریں اگر شائع ہوں اگر کسی نے شائع کرے کیا ہو یا کرے تو اس کو جو ہے اس پہ جو ہے مطلب سخت کارروائی ہونی چاہیے اور اس پہ پابندیاں عائد ہونی چاہیے کہ ایسی جعلی خبریں شائع نہ ہو سکے کیونکہ سوسل میڈیا جو ہے یہ نیٹ ورک جو بہت برے نیٹ ورک ہے اور اس میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں بھولے بھالے اور معصوم لوگ بھی جو ہے اس فیک خبر اور جعلی خبر کی وجہ سے جو ہے مطلب کہتے ہیں خسارے کا شکار ہو جاتے ہیں سازشوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کی ان ان کو ان کی زندگی میں بربادی حائل ہو جاتی ہے اور خاص طور سے میری درخواست جو نیوز ایجنسی والے جو ہے اور ان جو چینل والے ہیں ان کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسی خبریں بالکل شائع نہ ہو جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر ایسی خبریں شائع ہو ہو رہی ہو یا ہوتی ہو یا اگر کسی نے شائع کی ہو یا اگر کسی نے نیوز چینل والے کو یا ایجنسی والے کو کوئی زبردستی کرے کہ ایسی خبریں چھاپے تو اس ایجنسی والے کو چاہیے کہ اس کے خلاف اس کے جو ہے اگینسٹ میں کوئی جو ہے ایک دم جو مضبوط اقدام کرنی چاہیے اور اس کے خلاف جو ہے آواز بلند کرنی چاہیے اور جو ہے گورنمنٹ کی بھی مدد مانگنی چاہیے کیونکہ یہ خبرے جو ہے نا تو صرف ایک پریوار کو ختم کرتی ہے بلکہ ملک کے ملک کو بھی تباہ کر دیتی ہے اور ریاست کے ریاست کو بھی برباد کر دیتی ہے کیونکہ میڈیا ایک ایسی طاقت ہے جس کو منٹوں نہیں لگتا ملک کو تباہ کرنے میں گھر کو اجارنے میں تو میری یہ درخواست ہے کہ جعلی کھبروں سے بچے اور سازشوں کا شکار نہ بنے